हमर तऽ पसन्दीदा भोजन छै मैगी काहे कि ई जे छै झटपटमे बनि जाइ छै आओरो की कहै छै बिना पैर हाथ गन्दा करल भी होइ जाइ छै हम तऽ होस्टल मे रहै छियै सब तऽ घरके अइसन तऽ मिलतै नइँ स सब्जी अब्जी डालके अच्छासे जे मम्मी बनायके दै रहै मैगी तऽ हम की करियै हम बस पानीबला कैटल मे डालै छियै आओर सब कोइ मिलके बनाबै छियै आओर सब कोइ मिलके खाइ लै छियै तुरन्त बनि जाइ बला मैगी आओर एकरासँ की होइ छै कि पेट भी भरै हय आओर काफी टाइम तक भूख भी नइँ लगै हय तऽ इसीलिये हमरा लोगके लिए होस्टलर के लिए बाहरमे जे रहै छै ओकरा लिए र तऽ सभसे परफैक्ट होइ छै मैगी मैगी सऽ अच्छा तऽ कुछ भी नइँ छै हमरा लोगकऽ लिये अभी